ऑनलाइन बेबस्था तऽ नीके छै लेकिन एकर उपयोग बच्चासब नीकसँ नहि कऽ सकै छै जेना देखिऔ एखन ऑनलाइन कोचिङ्ग चलि रहल छै वएह दौरान बच्चा मोबाइल राखि देतै तकरबाद बच्चा एमहर दोसर फोनमे गेम तेम खेलै लागैए ताहि दुआरे ई बेबस्था नीक नहि अछि